हैलो हँ तैयो अहाँ जे कपड़ा देने रहियै सियैले ओ हम सी देलहुँ हेँ हँ हम एकर बाजू आओर दुनू सिलहुँ हेँ प्राइस अगर देखल जाय तऽ अहाँके कुर्तीके हम लऽ लैत छी तीन सए रुपैआ आओर प्लाजोके दू सए रुपैआ हँ नहि कम बेसी तऽ नहि हैत जेतेक सिलाइ लगलै हेँ ओतबी तऽ माँगि रहल छी की लेलकनि अहाँ की कहि रहल छियनि आँय अहाँ जे कहैत छियनि सिलाइके एगो रीलके दाम जे छै से पाँच रुपैआ आबैत छै से के तऽ अहाँ ऊपरसँ मेहनति करय पड़ैत छै आ से अहाँ एहिमे कम कऽ रहल छियनि आ नहि नहि मलिकानि अहाँ अगर देखियौ तऽ मेहनत कतेक लागैत छै ईसभ सीबयमे अहाँ जे कहैत छियै छूट करय लेल से तऽ हम नहि कऽ सकैत छी अहाँकेँ हम कहि देलहुँ हेँ ने कुर्तीक दाम तीन सए आओर प्लाजोके दाम दू सए रुपैआ कलर आब कुर्तीक कलर भऽ गेल हेँ पिंक आओर प्लाजोके कलर ब्लैक आओर कहियौ लेकिन दाम हम केना अहाँके ज्यादा लऽ रहल छियै अहाँ अहीँ कहू ताहि परसँ मेहनति ऊपरसँ अलग करय पड़ैत छै ऊपरसँ सुइया धागा अलगसँ एकर आबैत छै तैयो अहाँ कहैत छियै एहिमे कटौती करय लेल ई केना भऽ जेतै कहू ऊपरसँ हम अपने तरफसँ अहाँकेँ कपड़ा आनिके सी देलहुँ हेँ नहि नहि नहि मलिकानि नहि नहि नहि मलिकानि एते कममे नहि भऽ सकैये एत्ते कममे नहि भऽ सकैये मलिकानि रास्ता तऽ हम किछो नहि निकालि सकैत छी बस हम एक्के टा दाम अहाँ जे कहि रहल छी मेहनति हिसाबसँ अहाँकेँ कहि रहल छी कुर्तीके तीन सए रुपैआ प्लाजोके के दू सए रुपैआ